जी सर मेरी कार मैकेनिक गैरेज से बात हो रही है सर हमें अपनी कार की सर्विसिंग करवानी थी तो उसके बारे में बात करनी थी सर सर उसमें मतलब और कुछ स्पेशल केस है जैसे की सर हमारे जो आगे वाला टायर हैं उसमें सर आवाज आती है और जो सर पार्किंग लाइट है वो ऑन नहीं होती है सर पार्किंग करते समय बहुत ही प्रॉब्लम देता है हाँ सर फ्रंट फ्रंट से आती है नहीं सर वो राइट साइड वाले से सर सर ये प्रॉब्लम हमें देखें मतलब दस दिन हो गया है हमने सोचा नार्मल कोई चीज होगी अपने आप सही हो जाएगी पर सर ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर गई अब हाँ सर वो दस दिन पहले हमने अपने एक फ्रेंड को दी थी ओके सर सर तब शॉकअप भी देख लीजिएगा सर सर मतलब सर्विसिंग और ये सब चीजों को सही करने में सर कितना समय लग जाएगा छह घंटे सर लग जाएंगे सर मतलब थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते जैसे कि मेरे को एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है दिल्ली तरफ तो अगर आप जल्दी ओके सर ठीक ठीक है सर आप सर्विसिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करिए मतलब थोड़ा सा टाइम देख के मतलब हमें एक बहुत ही इम्पोटेंट मीटिंग में को अटेंड करना है और सर मतलब आपका टोटल कॉस्ट सर कितना पड़ जाएगा ओके सर तो मतलब तभी आप बता सकते हैं सर मतलब टोटल सामान और जो आप ठीक करेंगे और सर्विसिंग का कॉस्ट मिला के टोटल सर आप हमें बता दीजिए एक बार तो हम कुछ बात करें ओके सर ठीक है सर सर हमें एक और बात बता दीजिए कि आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा कैश रहेगा कि सर अगर आप ऑनलाइन लेना पसंद करेंगे सर क्या आपके ऑनलाइन मोड में डिस्काउंट का भी कुछ सर तब भी कुछ एक आध दो परसेंट परसेंट सर ओके सर तब सर आप हमें बता दीजिए मतलब हम आपको मतलब आप हमें सर्विस करके कब दे देंगे और फिर हम आपको पेमेंट उसी समय कर देंगे ओके सर तब सर हम अब अपनी कार कब लाएं सर आप टाइम बता दीजिए ठीक है सर तब सर अनपरा मैं आके सर वो ले लेगा ठीक है सर बाय सर